इंटरनेट बैंकिंग सां और नवां नवां विकल्प अचण सां एट जीअं पेटीएम आहे जीपे आहे फ़ोन पे आहे और ऑनलाइन बैंकिंग सां बैंकिंग सिस्टम ॾाढो सरल थी वियो आहे इन्हीअ सां असांखे जेको असांजा फुटकर ख़र्चनि लाइ असां पैसा बैंक मां कढंदा हुआसीं उहे कढण घटि थी विया हिन सां डायरेक्ट उन्हनि सां ख़रीदारी करे सघूं था उन्हनि खे पेटीएम जीपे सां पैसा ॾेई सघूं था ऑनलाइन बैंकिंग बि ॾाढी इज़ी आहे सेफ़ आहे टू स्टेज हुन में वैरीफिकेशन थींदो आहे हिकिड़ो ओ टी पी हिकिड़ो पासवड इन्हीअ सां असांजो कमु बि ॾाढो सवलो थो थी वञे असां वञी करे पंहिंजो कमु बिना बैंक वञे बि मोबाइल सां कंहिं बि माल्हि करे सघूं था उन्हीअ में छुट्टियुनि जो बि असांखे फ़र्क़ु नथो पिए अगरि बैंक बंदि आहे कंहिं वजह सां तॾहिं बि ट्वैंटी फोर सैवन असां पंहिंजी बैंकिंग करे सघूं था असांजो कमु हुनजी वजह सां कॾहिं नथो फसे हा कॾहिं कॾहिं अञा बि असांखे बैंक वञिणो पिए थो छो कि अगरि कोई असांखे बैंक मां बि कोई फैसिलिटी वठिणी आहे या कोई बि काई दिक़त अचे थी कॾहिं ऑनलाइन में ई असांजी कोई दिक़त अची वेई आहे हुनजी कंप्लेन विझण लाइ असांखे बैंक वञिणो पवंदो आहे लेकिनि पहिरें समय सां बैंकिंग ॾाढी इज़ी और आसानु थी वेई आहे